हा असांखे बिल्कुलु लॻे थो त की मीडिया ग्रामीण खेत्र ऐं ॿियनि खेत्रनि में पर्याप्त कवरेज न कंदी आहे छाकाणि हुते जूं नंढियूं नंढियूं ॻाल्हियुनि जा जूं तकलीफ़ू ॾाढा दुख जेके आहिनि उहे कवरेज न थींदो आहे जीअं त शिक्षा जे बारे में माण्हू इस्कूलनि में फैसिलिटियूं कोन्हे इस्कूल कोन आहिनि इस्कूल काफ़ी परियां परियां आहिनि गामनि में ऐं उच शिक्षा माण्हुनि खे ग्रामीण में नथी मिले जीअं ट्वैल्थ करण खां पोइ ॿारहं पास करण खां पोइ या हायर सैकेंडरी करण खां पोइ उन्हनि जी कॉलेज जी व्यवस्था कोन्हे कॉलेज आहिनि त ॾाढो परियां आहिनि पाणीअ जी समस्या आहे लाइट जी समस्या आहे ग्रामीण खेत्र में अहिड़ियूं घणेई तरह जूं समस्याऊं आहिनि जेके मीडिया कवर न कंदी आहे